بائک چلانے وقت ہم لوگ ہیلمیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کا اختیار کرتے ہیں یہ ضروری ہے ہمیں لے جانا اور ہم لوگ تیار کرتے ہیں سگنل دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں تو راستے پہ جاتے وقت ٹریفک میں پھنسنا یا بہت ساودھانی سے گاڑی چلاتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو بچے نئے نئے سیکھتے ہیں بائک وہ لے کر نکل جاتے ہیں تو ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اور لائسنس نہیں ہوتا اس کے پاس تو ان کا اس کی گاڑی کا چلان بھی کٹ جاتا ہے اور بائک چلتے وقت وہ لوگ اگر کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے والدین پر بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے سب لوگ پریشان رہتے ہیں ہمیں بائک کا اختیار بہت بہت ساودھانی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ گاڑی میں لائسنس لیا ہے کہ نہیں لیا ہے ہیلمیٹ لیا ہے ہیلمیٹ تو ہم لوگ کو رکھنا ہی چاہیے کیونکہ وہ ٹریفک پر ٹریفک پہ گاڑی کا چلان بھی کٹ جاتا ہے اور ہمیں حفاظت کرواتا ہے ہیلمیٹ ہمیں حفاظت کرواتا ہے